हैलो कौन बोल रहें हैं साहिल कुमार बोल रहे हैं अच्छा तो यह बात करनी थी की अच्छा ते एह् गल्ल करनी ही की तुंदे बच्चे दा ओह् पैह्ला यूनिट ऐ ना ते ओह् कम्पलीट होई गेदा ऐ ते ओह्दा टेस्ट ऐ अगले हफ्ते सोमवार गी ते ओह्दी त्यारी कराओ बच्चे दी ठीक ठाक करियै ताकी ओह् अच्छा टेस्ट देऐ ते तुस बी दिक्खी लैओ टेस्ट ओह्दा पूरा दिक्खेआ ओह्दा देआ दे नी ध्यान बच्चे उप्पर

मैह्नत करा दा त ते उसी थोह्ड़ी होर मैह्नत कराओ कमजोर ऐ आं पढ़ने गी ओह् कमज़ोर ऐ ते उसी पढ़ने ई थोह्ड़ा जेहा टैम देओ कते थोह्ड़ा जेहा पढ़ाओ उसी ते थुआढ़ा फर्स्ट यूनिट दा टेस्ट ऐ ओह् अच्छी तरह कन्नै होई सकदा ठीक ऐ ठीक ऐ